आं सल' खन्ना सल' खोनासंनानै मोजां मोनोमोन बेदिनो जों लोगो ज'मा ज'मा जालायनानै सल' खिन्थालायोमोन बेबायदिनो आं मोनसे सल'खौ गोसोआव दं जेराव सियालनि सियाला बोराइ बुरि सानै दंमोन बेबायदिनो सानसे समाव बोराइ बुरैया थारुन गायनो नायगिरनायाव सियाला सोलो खालामनानै बोराय बुरैखौ थारुनखौ रुनानैसो गायो होन्नानै खोन्थानायाव बोराइ बुरैया थारुनखौ रुनानै गायनायाव सियाला जाफैलायनाय आरो उनाव सियालखौ बुथारलायनाय बेबायदि जों सल' खोन्थालायोमोन बेबादिनो गोबां सल' खोन्थालायोमोन आं मोजां मोनसिननायथ' एसेबां मोजां मोनथिनाय रोजाबगिरि गैया अब्लाबो आं दें खो खोनासङो